हम बिहारीसभके सभसँ मेन चीजके एगो चीजके लत लागि गेल हन चायके चायके लत बहुत खराब लागल छै विदेशीसभ तऽ अपन लत तऽ छोड़ा गेल बड़ नीकसँ चाय तऽ इंडियाके छियै नहि तैओ तऽ लेकिन इंडियामे तऽ दऽ गेलै हन लेकिन चाय आब की चायमे बहु एतेक रमि गेलै हन बिहारीसभ जे की कहू बिहारी तऽ बिहार खास कए गाँव गाँव घर गाँव घरके हम आब जेनाकि हम अपने घरके खिस्सा कहै छी दादीमाँसभ हुनकर सभके फिक्स छै दू टाइमके चाय हुनकर सभके फिक्स छै दू टाइमके चाय यानिकि सुबहके आओर एगो शामके चाय ओ निश्चित तरीकासँ ओ पिअत नहि तऽ ओकर सरमे दर्द करय लगै छै जखन कि चाय पत्ती नहि ज्यादा मात्रामे पीबाक चाही खराबी करै छै लेकिन तैओ पीबे करत एखन ठण्डीके मौसम छै तऽ अदरक विशेष तरके आदरक जरूरे देत चायमे आओर चाय पिअत चायमे सभसँ नीक लागै छै कि चायमे जे अहाँ आदी दियौ कनि तेरपात दियौ कनि अथि तेरपात तऽ कनि भऽ गेल कनि आदी इलायची ईसभ दऽ कऽ जे अहाँ चाय बनेबै तऽ ओहो की कहू बड़ मोन लागै छै पियैमे लेकिन लेकिन ठीक छै आब चाय पी रहल छै तऽ बढ़िआँ गप्प लेकिन पियैके चाही कनि मनि पियैके चाही आ दादीमाँ सभके तऽ तेहन लत लागल छै जे की कहू कहै छै नहि पियैत छियौ तऽ हमर कपारे धए लै छौ आ ओ निश्चित तरीकासँ भोर आओर एगो दुपहर पिअत आब ठण्डा छै तऽ चारिओ टाइम दऽ देबै तऽ चलतै लेकिन ई जे कहबै एके टाइम पी तखन तऽ भए गेलै घरमे एकटा कल्लहके जड़िए भए जाइ छै लेकिन आओर ओ तऽ भऽ गेल खैर चायक खिस्सा लेकिन एम्हर आब ई जाड़ा जे आयल यए तऽ जाड़ामे विशेषतरसँ अथी बनत साग भात आओर साग भात चटनी सागो कोन तऽ ओ गाय तोड़ि कऽ जे आनत चौक परका नहि लेबै चौकपर नहि नीक रहै छै आ महगो बड़ दै छै एक सए बीस रुपैए किलो दै छै के अनतै हमरा कहत कि चल ने हमरा सङ्गे बथुआ तोड़य लेल हम कहलियै इएह काज बाँचल छै चल तोरा सङ्गे जा कऽ हम बथुआ तोड़ै छियौ तब की तऽ हम तऽ नहि बच्चामे हमहूँ जाइ छलहुँ चारि गो पाँच गो छौड़ीसभ मिलल तखन जाइ छलहुँ आब गाँव घरके माहौलो नहि ठीक रहै छै माहौल माहौलके की हेतै चारि गो पाँच गो छै उखऽ उकठ्ठी धियापुतासभ तखन नहि गेलहुँ आओर उएह तऽ विशेषतरसँ ओ बहुत अधिक बनत साग भात चोखा बथुआके साग खेसारीके साग आओर भी तरह तरहके साग होइ छै लेकिन एहिमे गाँव घरके इहो चीज एकटा होइ छै जे अहाँकेँ सीजनके हिसाबसँ साग खयबौ ई नहि जे साग छै तऽ हँ चल सागे छै चल खाए लैत छी नहि नहि तोँ सीजनके हिसाबसँ साग खयतै साग भात चोखा बथुआके साग खेसारीके साग तोरीके साग आओर भी बहुत तरहके साग होइ छै कतेक सागके नाम कहू साग भऽ गेल सागमे बहुत तरहके चीज बनै छै बहुत तरहसँ व्यञ्जनो बनल विश जेनाकि खिचड़ी बनै छै कनि विशेष तरहसँ खिचड़ी बनलै जे चल खाय लेल लेकिन नहि बिहारमे खिचड़ी चोखा पापड़ घी अँचार सेहो चाही बिन घी अँचारके पूरे नहि भेलै ओ खिचड़ी तऽ ओ भए इहो एकटा खाना भेल बिहारीके आओर सभसँ मेन चीज छै माछ भात ई जाड़ा छै ने जाड़के माछ खायमे बड्ड नीक लागै छै हमर पापाके वश चलय तऽ रोजे उठाए कऽ आनतै लेकिन उएह छै एहि लए जाड़मे तऽ अथी सिङ्घी माछ माङुर माछ आओर भी बहुत तरहके माछ होइ छै ईसभ देशी माछ भेल रोहु भाकुरसभ ईसभ देशी माछ होइ छै ओहिमे गोट पीसि कऽ देबै तऽ अहाँ बड़ नीक लागै छै मसालासभ तऽ हरदि बुकनी धनिआँ जे भी पड़ै छै पड़बे करै छै ओकरासभके आब तऽ खैर मिक्सी चलि गेलै तऽ मिक्सीपर लोक मिक्सीमे पीसि लै छै लेकिन मिक्सी की छै ने काटै छै चीजकेँ तऽ मिक्सीके मिक्सीमे ओ सुआद नहि रहै छै जे अहाँ दादीमाँसभ सिलबट्टापर जे पीसि कऽ खाइ छै बड़ नीक लागै छै ओ मसालाके सुआद ने दोसरे चीज रहै छै ओहिमे कथी सभ देत ने तऽ गोट धनिआँ सूखल मिरचाइ आओर कथीसभ बहुत तरहके चीज सभ पड़ै छै ईसभ बेसिक चीज भेल लहसुन आदी ईसभ देलक ओहिमे प्याज ईसभ पीसि कऽ तखन ओहिमे तखन ईसभ पिसलाके बाद हरदि बुकनी धनिआँ बुकनीसभ देलक तकर बाद माछ बनत माछ भात खेल माछ भात बहुत नीक लागै छै खायमे ठण्ड खास करि कऽ जाड़ाके माछ अच्छा लागै छै खायमे आओरो विशेष तरहके व्यञ्जन होइ छै जेनाकि एखन तिला संक्रान्ति आयल यए तऽ हमरासभके लाइ बनतै